हमरा इसकुलमे एगो बच्चा जे हइ डेली खेलते खेलते खेतमेके माटि उठाकऽ आओर हँ माटिएसँ जे हइ ओ घरके दिवालीमे घसै उसै लगै छै आओर कहिओ कहिओ जे हइ ओ हमसब जे दै छिए ओकरा स्केच पेन चाहे कागज उगज तऽ कॉपीमे जे हइ तिरङ्गा झण्डा अपने बनौलक आओर कहिओ जे हइ गुड़िआ उड़िआके फोटो बनौलक आओर कमलके फूल बनौलक हँ गुलाबके फूल बनौलक आओर ओकरा बाद जे हइ भगवानजीके फोटोसब भी ओ खूब बनौलक इएह सब ओकर धारणा रहै छै बच्चा ओहिसँ खुश भी होलक ओहिमे हमसब ओकर सबके जे हइ देखि देखिकऽ जे हइ प्राइजो देली कि की ई मतलब जे हइ ओसब करै जे जे बच्चाके अच्छा रहलक ओकरा प्राइजो देली तऽ ओहिसँ ओकरा सबके आओर उत्सुकता बढ़लक आओर ओसब जे हइ मन लगाकऽ पेन्टिङ्ग जे हइ अपन करिते गेलक आओर खुश भी होलक इएह सब